अ बिलडिं जाजोब थारबायना गुवाहाटि बायदि नुलाय लांबायसो औ थारला थांब्ला माबा बेब्रे बाब्रे औ बिलडिं जाजोब थारबाय बिलडिं जाजोबथारबाय दाना आजां गाजां जेरैबो सारिगिदिं बिलडिं माबायदि माबायदि माला माला बिलडिं लुजोबखो

गुवाहाटि बादिसो नुलायलांबाय ना

औ माजों थांनोबाल माजों नुहोनो बिलडिं गोजौ गोजौ लुजोबनाय आनदाय लायसिगोनसो दां ना

जेरैबो सारिगिदिं बिलडिं औ बिलडिं जाजोब थारबायबा जेरावबो थांनो मोना थांबालाय नुहैलाबो मालाबा थांनांसिगोनहाय

गोजौथारहाय ना उम बिलडिंआनो जेरैबो लामासारैनो बिलडिं जाजोबथारबाय नालाय थांनो थांफेराबा आन्दायहैगोनबो नों थांफैराखै औ बेहाय